ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ میں کچھ دن سے امیزون یوز ایپ کر رہا تھا تو اس میں مجھے ایک ہیڈ فون دکھائی دیے تھے جو کہ پانچ ہزار روپے کے تھے تو میں نے اس کو آڈر کر دیے لیکن جب آج وہ میرے میرے ہاتھ میں آئے آج میرے پاس آئے تو میں نے اس کو دیکھا تو اس میں کافی بھاری بھی ہیں اور اس سے سر میں درد بھی ہونے لگا میرے اور اس میں اسپیکر بھی اتنے اچھے نہیں تھے جو اس میں دکھ رہے تھے اور اس کی جو پیکنگ تھی وہ بھی اتنی خاص نہیں تھی اور اچھی بھی نہیں لگ رہی تھی اور یہ موبائل میں جلدی بھی کنیکٹ نہیں ہو پا رہے تھے اور اس کے کانوں میں درد ہونے لگا اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خرید کر میں نے پیسے برباد کر دیے ہیں